आबादारिफोरनि थाखाय गामियारि ओनसोलफोराव गोबां माखासे जेंनाफोर दङ मानोना दानि जितु बोथोर बे बोथोरफोरा बेलेन्स गैलिया एखमब्ला बांद्राय अखा हायो आरो एखमब्ला अखा हायालासिनो खरान जायो दा बेखायनो बेफोरो जेंनाफ्रा गामियारि ओनसोलाव आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर जेंना जानानै दङ दा बेफोर जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो गोनांब्ला सरखारा माखासे राहा लानो नांगोन दै जगायनायनि माखासे राहा होनो नांगोन दा बेखायनो बेफोर जेंनाफोरखौ फोजोबनो हायोब्ला जोंनि गामियारि ओनसोलाव आबादारिफोरनि जा जों जेंनानि मोगा मोगि बे थारैनो जोबस्रांलांगोन आरो बिनिफ्राय जोंनि आबादारिफोरनो माखासे जोंना फोरोंथाय होनांगौ दङ दा गामियारि ओनसोलनि जायफोर आबादारिफोर आबादखौ माबोरै मावनाय जायो गोनोखोआरि आदबजों इसेल' हायावनो बुरजा आबाद थिखांनो हानायनि जाहा फोरोंनांगौ दङ जा आदब बे आदबफोरखौ सरखारा जुदि फोरोंनायनि बेबस्था लानो हायोब्ला थारैनो गामियारियाव थानाय आबादारिफ्रा इसेल' हायावनो मोजां आबाद मावनानै थांनानै थानायनि मोजां राहाफोरखौबो लानो हागोन